हॅलो हय हय खूब त्रास करता पाळी खंयची भुरगीं ती राव सांगता एट सी ती हय हय आयज तर एकट्या भुरग्यांन म्हाजे केस ओडून धांवलो ना हांव याद ना गे म्हाका हय हय सारकें भुरगीं खूब पावनासतली आ आं हा तांकां आतां बरेंच पेड घालया धरून भुरग्यांक शिस्ट म्हणटा ती ना हय न्हू सारकें तें आनी रूल काडला खंय न्हू भुरग्यांक मारप ना

किदें तेंचे आतां पेरंट्साक आपूण तांकांच सांगिया

ना ना दोनूच भुरग्यांनी दिलां बाकीचीं भुरगीं जेमो हाडटा हाडा म्हटल्यार सांगता आपूण विसाली फाल्यां हाडटा फाल्यां हाडटा कोरून आजून तेंचो फाल्यां उरूं आजून तीं फाल्यां आजून तीं फाल्यां तेंचो उजवाड ना फक्त आ हा बरें बरें तांकां तर हांव सदांच दिता भुरगीं सदांच कांय करून धाडिना म्हण आतां दिवपाचेंच सोडलें आनी कसले आनी तांकां हांवें तेंचो जर्नल कंप्लीट कर म्हटलेलो पूण तेंच्यानी आजून काय करून दिवना किदें म्हणून करपाचें हेंची एग्जामी लागीं पावली आठ जाणां भुरग्यांक सोडून बाकीची सगली तेंचें मातशें पळोवचें पडटलें

गोवर्नमेंटान गवरमेंटान आनी पास्ट प्रोमोशन करा न्हू सो भुरगीं णवे मेरेन पावता आपली आं आं हय आमचे ताची जी आहात न्हू सदां किरकीर तेंचें आनी कितें आं आमची ग्लास हांव आसू नासू एकूच ती हय चल बरें